सभसँ पहिने तऽ खाना बनेनाइ हमर दिनचर्याक कार्य नहि छी कियाकी हम अखन पढ़ाइ कऽ रहल छी तऽ ज्यादा ध्यान पढ़ाइपर रहैत छै लेकिन खाना बनेनाइ हमर शौख छी खाना बनबैमे हमरा बहुत नीक लागैए जखन भी हम खाना बनबय लेल जाइत छी तऽ सभसँ पहिने जिनका लेल बनबैत छियै हुनकासँ पूछि लैत छियै जे अहाँ केहन खाना खाइत छी अहाँ नमक कम खाइत छी या ज्यादा खाइत छी या मसाला ज्यादा खाइत छी या कम खाइत छी जेनाकि हम मसाला पनीर बनबै लेल गेलियै तऽ किनको डॉक्टर मना कयने छनि मसाला खाइसँ तऽ ओहिके लेल हम हुनका लेल पालक पनीर बना लेबै या फेर मटर पनीरमे कम मसाला दऽ कऽ बना देबै हम ज्यादासँ ज्यादा कोशिश करैत छियै कि हम कम तेलमे ज्यादासँ ज्यादा बढ़िआँ खाना बनाबी मसालाके भूजी मसाला काँच नहि रहए मसाला यदि काँच रहि जाइत छै तऽ खानाके स्वाद बिगड़ि जाइत छै आओर जखन ओहिमे झोर दियौ सब्जीमे तऽ ओकरा बढ़िआँसँ बरकाबी कियाकी बरकल सब्जीक स्वाद अलग रहैत छै आओर जे कोनो कोनो खाना एहन होइत छै जकरा ओकरा अनुसार बनबियौ ओहिमे जे मसाला कम या बेसी कऽ देबै तऽ ओकर स्वाद बिगड़ि जाइत छै जेनाकि मछलियेसभ बनबैत छियै तऽ ओहिमे जे कम मसाला दऽ कऽ बनेबै तऽ ओ तऽ बेकार भऽ जेतै ताहि द्वारे ओकरा बनबय पड़ैत छै ओहि अनुसार जाहि हिसाबसँ ओ बनैत छै